आङो न'खरनि आइजो हिसाबै संनाय खावनायाव मुखुब जेनेबा आङो सानफ्रामबो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि संजायो जेरैहाय दालि अन्लाजों दाव सबायजों दाव बायदि मैया ओंख्रिफोरखौ आं सङो नार्जि नार्जि अमा मैथा ना गुन्दै बेफोरखौ जों सङो सानफ्रामबो बेनिफ्राय आङो बांसिन हहस जायो होनोबाथाय आं अन्ला ओंख्रिखौ बांसिन सहस मोनो जेनेबा अन्ला ओंख्रि संनायाव बारा एसेबां सम नाङा माइरंखौ सुबाय सुनानै दसे दोन्थ'बाय दोन्थ'नानै जेनेबा आङो अन गुन्दैखौ देबाय देनानै सारायाव आङो दैखौ होनानै गुदुं खालामनानै अन गुन्दैखौ होना होबाय होनानै ओमफ्राय गोदौ होबाय गोदौ होनानै बेदर एवफ्रामनायखौ आङो जेनेबा माबायाव ओंख्रियाव अन्ला ओंख्रियाव होनानै होबाय होना होनानै दसे गोदौ होनानै जाब्रां सामब्राम म'स्ला म'स्लि दुनजिया होनानै दसे गोदौ होनानै खाङोब्लानो अन्ला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो खम समनि गेजेरावनो अन्ला ओंख्रिया मोनो एनिफ्राय आरो सबाय ओंख्रि संनो इसे सम नांगौ गोथाव जायो जानाया सबायजों दावजों संनो इसे सम नांगौ जेनेबा अन्ला ओंख्रिनिफ्राय गोबावसिन नांगौ आरो सबाय रुइनायावनो मानायावनो जेनेबा खेबसे एवस्रोग्रोना ला सबायखौ एवस्रो ग्रोना लानानैसो दैखौ गुदुं खालामनानै सबायखौ खारदै होनानै रुनो नांबाय रुनानै सबाया रुइयोबासो सागं सानानै जोङो सागं सानानै गोदौ होनानै बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानानै सबायखौ जोङो सबाइयाव जोङो बेदरफोरखौ होबाय होनानै ओमफ्राय गोदौ होबाय बिदिनो जाब्राम सामब्राम जि म'स्ला म'स्लि होनो गोसो होबाय होनानै ओमफ्राय जोङो गोथाव खालामनानै जायो आरो सबाय ओंख्रि फोरखौबो ओमफ्राय नार्जिजों अमाफोराबो बिदिनो गोबाव सम नांगौ नार्जि रुनायाव जेनेबा गोबाव सम नांगौ ओंखायनो आङो सबसे हहस होनोबा आं अन्ला ओंख्रिखौ हहस मोनो नार्जि संनायाव जेनेबा गोबाव थाइम नांगौ नालाय आं नार्जि अमा संनायाव जोबोद खस्थ' मोनो आरो गोबाव नांगौ नालाय रुनाय रुनायाव गोबाव नांगौ थाब मोन्नो गोब्राब जायो थाब मोना ओंखायनो आङो नार्जि संनो जोबोद गोब्राब मोनो बेखिनिखौ आं बुंबाय आंनि संनाय खावनायनि बेलायाव आं आइजो हिसाबै आं आं संनानै जि मोन्दांथि मोन्दों आं बिखिनिखौनो बुंनाय जाबाय